हा जॾहिं मां नंढो हुअसि त तॾहिं इस्कूल में पी टी जो क्लास बि थींदो हुओ सवेल उथंदा बि हुआसीं डोड़ बि थींदी हुई चालीह पंजाह ॿार असां क्लास में हुआसीं जंहिं में अमुकनि मां पहिरें कॾहिं कॾहिं ॿिएं नम्बर ते ज़रूरु ईंदो हुअसि जंहिं में तयारी करण असांखे सुबुह उथिणो पवंदो हुओ अमा बाबा खीर पीआरींदा हुआ ढुकाईंदा हुआ की बेटा ढुकंदव न त कीअं थींदो जेतिरो सरीरु हलाईंदव ओतिरो फ़ाइदो थींदव हिन कारण असां सवेल उथी करे ढुकण वेंदा हुआसीं हुन खां पोइ इस्कूल में मैराथनी नंढी वॾी थींदी हुई हुन में भाॻ वठंदा वठंदासीं जंहिं में मां लॻभॻि पहिरों नंबर ईंदो हुअसि